सर यह कहते मुझे मसाज करना था मुझे डीप मसाज करना था मैं ट्यू एस गया था बाहर घूमने के लिए एक हफ़्ते घूमे थे उस लिए तो मेरे बदन में पूरा दर्द था मुझे टीपु मसाज करना था मसाज कराना था

कल अगले दिन मैं आऊँगा मैं बाहर गया हूँ बाहर से एक हफ़्ते घूम के आ रहा हूँ मुझे मेरा बुक कर लीजिए मैं कल आता हूँ क्योंकि मेरे बदन

टीपु मसाज में कितने स्टीप हैं

सर मतलब पूरे बदन में पूरे पूरे पूरे शरीर का करेंगे

बुक कर मेरा बुक बुक कर दीजिए ओके कर दीजिए